जब हम कहीं पर घर से निकलते हैं घूमने के लिए टूर के लिए या कहीं दर्शन के लिए जाते हैं तो हम अनेक प्रकार के सामान अपने साथ लेते हैं खाने का पीने का पहनने का बिछाने का सोने का ऐसे बहुत सामान लेते हैं हमलोग टिफ़िन पैक करते हैं खाने का सामान और पीने के लिए पानी लेते हैं और हमलोग चलते हैं तो अपनी

तो हमलोग के यहाँ पर खाने के लिए खाना बनाने का सामान आग जलाने का सामान बिछाने का सामान चादर हो गया और ऐसे अनेक प्रकार के सामान हम साथ में लेकर चलते हैं जैसे हम सफ़र में किसी भी प्रकार का तकलीफ़ न हो जैसे सफ़र में चलते चलते कहीं रात हो जाए तो उजाले के लिए सेल बैटरी का सेल लाइट का प्रयोग करते हैं वह भी साथ में रखते हैं टॉर्च साथ में रखते हैं और छोटा चूल्हा जो होता है गैस सिलेण्डर का वह भी साथ में रखते हैं क्योंकि जब चार पाँच लोग जब सफ़र करेंगे कहीं टूर करेंगे तो यह सब एक आमतौर पर है कि साथ में रखना ज़रूरी है जब साथ में कुछ रहेगा तो कहीं पर होटल रहता है कहीं पर नहीं रहता है तो जहाँ पर होटल नहीं रहते हैं वहाँ पर हमलोग अगर जाते हैं सफ़र करते हैं घूमने के लिए तो गैस चूल्हा साथ में रखते हैं तो वहाँ पर हमलोग बनाते हैं खाते हैं और मौज़ मस्ती करते हैं इसलिए गैस चूल्हा का भी रहना ज़रूरी है और कहीं अन्धेरा हो जाए तो हम रात में सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं उसके लिए लाइट टॉर्च की ज़रूरत पड़ती है और कहीं रात हो गई हमलोग को सोना हुआ तो उसके लिए चद्दर जो बिछाकर उसको सोते हैं होता है कभी बारिश में रहता है तो उसमें हम छतरी लेकर चलते हैं या धूप में चलते हैं तो छतरी लेकर चलते हैं जो धूप और बारिश दोनों काम देती है और कभी कभी तो हमलोग चलते हैं ज़्यादे ग्रुप में तो प्लास्टिक लेकर चलते हैं ताकि बारिश अगर हो तो वहाँ सभी लोग उसको एक झोपड़ी बनाकर उसमें हमलोग रुक जाते हैं और समाप्त होने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और सफ़र में वैसे तो बहुत चीज रहती है लेकिन हमलोग उतना लेकर चलते हैं जितना हमलोगों को आवश्यकता होती है इसलिए वही सामान लेकर चलना चाहिए जो आवश्यकता हो चाहे वह चाक़ू हो या और कोई सामान हो क्योंकि सफ़र में अपने पास कुछ काटना हो तो चाकू का भी प्रयोग करते हैं चाहे फल ही काटना हो नीम्बू काटना हो या कहीं खाना बनाने का काम चल रहा है वहाँ भी कुछ काटना हो मेवा काटना हो तो वहाँ पर चाकू का ही प्रयोग होता है कहाँ से लाएँगे